गाछीमे आम लीची कटहर आदि फलदार वृक्षकेँ कीट पतङ्गसँ रख रखाव बहुत आवश्यक होइत छै कीट पतङ्गक निवारणक लेल कीटनाशक दवाइक उपयोग गाछके जड़िमे उर्वरक के उपयोग करैत रहबाक चाही स्प्रे करबाक बाद कीट पतङ्गक प्रभाव दुष्प्रभाव खत्म होइए हमरा अपन गाछीमे ईसभ परिचर्या समय समयपर करबाक चाही